आज कल सब से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले एप हैं फ़ौनपे गूगल पे पेटीएम व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम यूटुब गुग्गल इत्यादि हैं क्योंकि फेसबुक क्योंकि फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम पर हम अपना एकाउंट सुरक्षा पूर्वक एड कर सकते हैं जिस से हम अपना बैलेंस कभी भी जान सकते हैं किसी को पैसा भी भेजना हुआ चहे मंगाना हुआ तो तुरंत कर सकते हैं फेसबुक पर व्हाट्सअप पर ये फ़ायदे हैं कि कु हम कहीं भी किसी से भी बीडियो कॉल से बात कर सकते हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कहाँ हैं उन्हें हम देख सकते हैं कोई भी फोटो डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं मंगा सकते हैं अब आज कल के ज़्यादातर लोग इंस्टा फेसबुक पर मिल ही जाते हैं उसे यूज कर के वो नए नए फ्रेंड से बात करते हैं नए नए लोग को जानते हैं लेकिन आज कल के जो इसमार्टफ़ोन हैं उस से बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि ये इस से हम बात कर सकते हैं उस में हम जल्दी काम कर सकते हैं लेकिन नुक़सान भी बहुत हैं नुक़सान ये हैं कि आज कल के हमारे जो युवा पीढ़ी हैं दिनभर फ़ौन से चिपके रहते हैं वो अपना काम धाम भूल जाते हैं काम धाम भूल जाते हैं उसी फ़ोन पर चिपके रहते हैं जिस से वो दिनभर सोए रहते हैं फ़ोन चलाते हैं खाते हैं फिर सो जाते जिस से उन्हें नुक़सान बहुत सारे नुक़सान का सामना करना पड़ता है उनकी तबीयत ख़राब हो तबीयत बहुत सारी बीमारियाँ पकड़ लेती हैं क्योंकि अगर हम घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो हमारे सर में बीमारी पकड़ेगी ही ना इस लिए हमें इसमार्टफ़ोन कम चलाना चाहिए और बाहर घूमना फिरना भी चाहिए